असांजी मुंबई में जेको सभिनी खां वॾो ॾिणु मञियो वेंदो आहे उहो आहे गणपतियुनि जो गणपतियुनि त तव्हां सभी कॾहिं न कॾहिं मल्हायो हूंदो हुन में असां पहिरें ॾींहुं वेंदा आहियूं गणेशजी खे घर वठी ईंदा आहियूं हुननि जी आरितियूं कंदा आहियूं सुबुह ऐं शाम ॾाढा सारा भोॻ ठाहींदा आहियूं सभिनी माण्हुनि खे सॾु कंदा आहियूं माण्हुनि जे घर वेंदा आहियूं हिते जेका प्रसिद्ध गणपती आहिनि हुननि जा नाला आहिनि लाल बाॻ जो राजा चिंचपोकली चिंतामणी चा राजा ई सभु त तव्हां ॿुधो ई हुओ लालबाग जे राजा ते वञण लाइ तव्हांखे घटि में घटि छह कलाक लाइन में बीहिणो पवंदो अथव तॾहिं वञी तव्हां दर्शनु करे पाईंदा आहियो लेकिन जहिड़ी त मान्यता आहे हिनजी सभिनी खे हिक दफ़े हुते वञणु घुरिजे गणपती विसर्जन में जेको आख़री ॾींहुं हूंदो आहे सभु माण्हू गॾिजी नचंदा नचंदा घाट ताईं वेंदा आहिनि ऐं हुननि खे दुखी दिल सां मोकिल ॾींदा आहियूं हिन ई आशा में की उहो अॻले साल वापसि ईंदा जेको बियो त्योहार थींदो आहे पंहिंजे सिंधी में ॾाढो प्रचलित आहे हुनजो नालो आहे चालीहो चालीहो में माण्हू सिंधी माण्हू जेका थींदा आहिनि उहे चालीह ॾींहं विर्तु कंदा आहिनि केर हुन में लसण ऐं बसरु न खाईंदा आहिनि चम्पल न पाईंदा आहिनि तेल न लॻाईंदा आहिनि साबुण न लॻाईंदा आहिनि ऐं जॾहिं चालियो पूरो थी वेंदो आहे तॾहिं माण्हू मथे ते मटकी खणी घुमंदा आहिनि हिन प्रकार ॾाढा सारा तहेवार मल्हाया वेंदा आहिनि